औ औ औ आस्सा औ मोजाङै दंना आस्सा आस्सा माबामोनलै ओइ गंसे हाबा दंमोन जों गामियाव आरो बेयाव एसे बुरजायैनो गाइखेर नांगौ जादोंमोन नोंथाङा अननानै बिबान लागोन नामा नैबे फैगौ मार्च दाननि स्नि अक्ट'आव आरो सप्तासेनि एसे बारा दंबावो थारमाने नोंथाङा जगार खामनो हागोन जौसे लिटारानो नांगोन बायदि नुहुरदों आङो माने गाइखेर साहाबो लोंहोनांगौ जायोना लाल साहाबो थागोन गाइखेर साहा थागोन जौसे लिटारखौ जगार खामनो हायोब्ला नोंथाङा आङो बेलेकाव सानलामोन आरो आस्सा ए ए ए ए मिथिखायो औ औ औ मिथिखायो खोनसेबो मोजां गाइखेरखोनो मोनबोदों आं नोंथांनिफ्राय औ

मा मा माबायदिथो दाम हमगोन ओइबारावलाय आस्सा लिटाराव सल्लिस थाखा दे दे जेबो नङा सल्लिस थाखायाबो बुहुद गोजौ नङा बबेबा गुबुन गुबुन जायगाफ्रावथ' बिनि बारासो दा सल्लिस थाखाब्लाबो आं मोजां मोनगोन अ गाइखेरखौ नोंथाङा होफैनो हायोब्ला साबसिन जायो औ गारिजोंनो लाना फैदो गारि दङब्ला आङो माबा मोनसे हमना हरगोन दे होफैनायनि थाखाय साहा खरस एखदम आं सिन्था खालामलासो एखदम माने मोजाङै मोजां साहाखौ बानायना लोंहोनो हासिगोन आलासिफोरनो आरो गाइखेर मोजां जायोब्ला साहायाबो मोजां जायो औ औ औ औ दे दे दे दे जोबोद मोजां औ औ औ आं मिथिगौ आरो आरो बिनि अनगायै माबाफोरबो होबावो नामा जेरैहाय दुइ खायसेबा दुइबो माबायोना मिस्टिजों दा बेखौबो मोनगोन आस्सा आस्सा र' बिदिब्ला बेखौ आं एसे रायज्लायनायनि गेजेरजों खै लिटार नांमारगौ खै किल' नांगोन बेखौ एसे सारा गाबोन समफोर खिन्था हरसिगोन आं नोंथांनो बेखौबो मोनबा बिराद मोजां जागोन दाबसे जायगानिफ्रायनो मोनोब्ला आरो आं बेलेगाव

जागोन जागोन आं खिन्थाहरगोन परिमानखो आं खिन्थाहरसिगोन दे दे दे जोबोद साबायखर अ दे दे दे खुलुमबाय गोजोन्थों